मध्य प्रदेश राज सरकार समुदायों के समस्याओं को समाधान करने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है एक तो पहली जन सुनवाई है जो कलेक्टर स्तर पर और ग्राम ग्रामीण स्तर पर और ज़िला स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाता है इसके अलावा उच्च लेबल पर करने के लिए राजधानी में बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं जिस से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके इसके अलावा सरकार की योजनाओं और को प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार ने बहुत सारी बहुत सारे केंद्र बनाए हैं जिस जहाँ पर आ कर लोग अपनी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा एक सौ इक्यासी टोल फ़्री नम्बर भी यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित करवाया है जिस में आप कोई भी व्यक्ति फोन लगा कर भी अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका अड़तालिस से तीन दिनों तक का समाधान होने का सरकार बात कहती है हम समय समय पर इसका समय समय पर इसका निराकरण किया जाता है और जिस से लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का फ़ायदा मिलता है